मेरे द्वारा पढ़ी गई अंतिम पुस्तक तो मैंने भगवत गीता पढ़ी थी लाके वह आधी पढ़ी थी मैंने आधी किताब पढ़ी है अभी तक उससे बहुत मेरे को यूं अच्छा मिला सीखने को के जीवन में आगे क्या कैसे काम करना कैसे हेर चीज़ को पूरा करना है कैसे अपने आने वाले कल को क्या सिखाना ने उनको बताना है कि ये ऐसे करते हैं अने ये ऐसे करते हैं जिससे मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला ये सब चीज़ें हैं जो मैंने भगवद गीता से सीखी थी उस समय